हा जंहिं टाइम ते कोविड जो टाइम हुयो सॼे शहर में लॉकडाउन हुई हुन टाइम ते असां हुन धंधे खां घर में हुयासे हुन वक़्तु मां बि किचन में पंहिंजे घरु वारीअ सां गॾु अहिड़ा अहिड़ा आइटम ठाहियमि जीअं जेके ॿाहिरि मिलंदा हुया पर बाज़ारि बंदि हुअण जी हालत में असां उहे घर में वेही करे ठाहियासे हुन टाइम ते पिज़ा बर्गर पानीपूरी ऐं छोला और फोला जेको बि नओं नओं आइटम हुयो उहो पाण ठाहे करे घर में वेही करे खाईंदा हुआसे हीअ हुई ॾींहं जी ॻाल्हि हुन खां पोइ राति जो गर्मी जो टाइम हुजे त अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा असां मिल्क शेक वग़ैरह ठाहे करे असां पाण उन्हनि में इंजॉय कयोसे हुन टाइम जो हिकु नओं ऐ एक्सपीरियंस मिलियो आहे की अॼु मर्द बि घर में टाइम ते ईअं सभु करे सघनि था मूंखे हिन ॻाल्हि जी ख़ुशी आहे